हमारे जयपुर जिले में कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय और संरक्षण पर्यावरणीय पहल हैं वैसे के जो लोग बाग हैं वे एक दूसरे से पेड़ उगवाते हैं व खुद पेड़ उगाते हैं हमारे विद्यालय में भी कई कार्यक्रम होते हैं जो जो विद्यार्थियों से पेड़ उगवाते हैं कई सारी कंपनियाँ होती हैं जगह जगह जाके लोगों को पेड़ उगाने की प्रेरणा देती हैं इन पहलों ने बहुत सी सफलताएँ भी पायी हैं जैसे कि कई जगह जैसे जो सड़क बनती है वहाँ पर दो सड़क बना जो सड़क बनती हैं जो लोग पेड़ काटते हैं उन्हें पेड़ उगाने की प्रेरणा देते हैं उनसे पेड़ उगवाते हैं और अगर एक पेड़ कटता हैं तो हम लोग दो पेड़ उगाते हैं इसी के लिये हमारे पर्यावरण दिवस भी बनाया जाता है जिसपे बहुत से जो लोग हैं वह पेड़ उगाते हैं और हमारे क्षेत्र में हम पर्यावरण की देखभाल के लिए हम कई सारे पेड़ उगाते हैं प्रदूषण कम करते हैं और प्रदूषण कम करते हैं और लोगों को भी पेड़ उगाने के लिए प्रेरणा देते हैं और जो कचरा है हम कचरे पात्र में ही फ़ेकते हैं उसे जगह जगह पर नहीं फ़ेकते ताकि हमारी जो हमारी जो बीमारियों है वह कम कम पैदा होय क्योंकि कचरा फैलने से भी बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं और हम लोग पेड़ नहीं काटते जो पेड़ काटता है हम उसके ख़िलाफ़ भी कदम उठाते हैं और उनसे पेड़ उगवाते हैं